ٹیکنالوجی کھیتی ماہی گیری مویسیی پروری ڈیری اور زراعت کے ہر شعبے میں بڑی تبدیلیاں لائی ہیں ریل میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح مدد ملی ہے اور کیا چیزیں آب آسان ہو گئی ہیں زراعت مدد کیسے ملی زذرعی مشین ٹریکٹر ہارویسٹر سیڈرل نے کام کو تیز اور آسان بنا دیا ہے ڈریپ اریگیشن اور اسمارٹ واٹرنگ سسٹمز نے پانی کی بچت کی موسمی ایپ سے کسان کو موسم کا بر وقت عرم ہوتا ہے زرعی درون فصلوں کی نگرانی اسپرے اور زمین کی پیمائش میں مدد کرتے ہیں زمین کی جوتائی بیج بونا فصل کاٹنا فصلوں کی بیماریوں کی جلد شناخت مارکیٹ کی قیمتیں جان کر صحیح وقت پر بیچنا ماہی گیری مدد کیسے ملیے اوبر سوناار ٹیکنالوجی سے مچھلیوں کے جن جی پی ایس تلاش کرنا آسان محفوظ کشتوں اور وید ایڈیٹس نے سمندر میں جانا محفوظ بنایا فریزر ٹیکنالوجی نے مچھلی کو دیر تک تازہ رکھنے میں مدد دی اب کیا آسان ہوا مچھلی پکڑنا زیادہ مؤثر و محفوظ ہو گیا منڈی تک تازہ مال پہنچانا آسان مویشی پروری و ڈری مدد کیسے ملی چارہ کرٹنے اور ملانے والی مشین کو مشین کام کو تیز کرتی ہیں دودھ نکالنے والی مشینیں وقت اور محنت بچاتی ہیں ویکسین اور موبائل ویٹنری ایپس سے بیماریوں پر قابو پایا جاتا ہے اب کیا ہوا آسان مویشیوں کو وقت پر خوراک دینا دودھ جامع کرنا اور صاف رکھنا بیماریوں کے علاج بر وقت کرنا آخر میں ٹیکنالوجی نے دیہی زندگی کو بدل دیا اب کسان ماہی گیر اور مویشی پال حضرات کم وقت میں زیادہ کام کر سکتے ہیں اور بہتر پیداوار حاصل کر رہے ہیں